मां ॿाहिरि निकिरंदो आहियां लंबी टूर ते त बाइक में माना सभु कुझु चेक करे पेट्रोल पाणी पंचर सभु चेक करे हवा आहे पोइ निकिरंदो आहियां ऐं पुठियां वील बि स्पेअर वील बि रखंदो आहियां ऐं पंहिंजे हथनि जो पाए करे निकिरंदो आहियां हथनि में बि मोजा ऐं इहे हेलमेट पाईंदो आहियां सभु ध्यानु करे पोइ ई निकिरंदो आहियां डॉक्यूमेंट सभु गॾु रखंदो आहियां काॻर बागर ऐं जेतिरो थी सघे सामान वापिरण जो घटि खणंदो आहियां रस्ते मां वठंदो आहियां बाक़ी सुरक्षा जे लाइ सभु सामान खणी वेंदो आहियां गाॾीअ में किथे तकलीफ़ न पए मुसाफ़िरीअ में उन जो ख़ासि ध्यानु रखंदो आहियां इन जे करे जेतिरो थी सघंदो आहे मां सभु चेक करे पोइ घर खां निकिरंदो आहियां ऐं पंहिंजियूं ज़रूरी शयूं जेके हूंदियूं इन उहे खणी वेंदो आहियां बाक़ी घटि खणी वेंदो आहियां रस्ते में सभु मिले थो पियो बाकि च गाॾीअ में पूरो ध्यानु रखंदो आहियां क़ाइदनि कानूननि जो उहो सभु ध्यान में रखी करे हलंदो आहियां हिन में मां कॾहिं उहो अॻिते पुठिते न कंदो आहियां हेलमेट पायां का डॉक्यूमेंट सभु खणे वञा बसि उहे सभु खणी वेंदो आहियां